मेजर स्पोर्टस टीम आर इवेंट्स इन जम्मू जेह्ड़ा अट्रेक्ट करदा बड़ी जादा लोकें गी मतलब बड़ी जादा लार्ज ओह्दी फैन फालोइंग ऐ ओह् क्रिकेट गे दिक्खो जेह्ड़े अज्जकल दे अज्जकल दे मुड़े होइये जां जेह्ड़े पैह्लें बी ऐहे उंदा मतलब जादा जेह्ड़ा फेवरेट स्पोर्टस रौहंदा हा ओह् हमेशा क्रिकेट गै रौहंदा हा तुस अज्ज बी दिक्खदे होने की जेह्ड़े मुड़े होंदे ते अगर उंदे म्हल्ले बिच जगह होऐ ते ओह् उत्थें गै क्रिकेट खेल्लना शुरू होई जंदे ते कुछ लोग स्टेडियम जंदे ओह्दी प्रैक्टिस करने गी कुछ लोक स्कूलें ई खेल्लदे जां फ्ही स्कूलें ई छुट्टी होई जंदी ते शामीं बेल्लै सारे जागत् किट्ठे होइयै उत्थै जंदे उत्थै ग्राउंड होंदी उत्थै खेल्लदे ते मुड़ें दे अंदर जेह्ड़ा क्रिकेट गी लेइयै ओह् बड़ा गै जा दा चस्का ओह् सारे मतलब मेक्सीमम जेह्ड़े मुड़े होंदे ओह् चाहंदे कि अस क्रिकेटर बनचै ते ओह् अपनियें गलियें च शुरू होई जंदे जेल्लै उनें कुदै जाना कि चलो कुदै खेलचै केह् खेल्लना ओह् आक्खदे असें क्रिकेट खेल्लना की के उनेंगी जेह्ड़ा क्रिकेट बड़ा गै पसंद ऐ ओह्दी सब तू जादा फैन फालोइंग ही जादा लोग क्रिकेट गी गै पसंद करदे लोग निं जागत जेह्ड़े मुड़े होंदे ते जम्मू दा जेह्ड़ा लार्ज फैन फालोइंग इवेंट ऐ जां कोई टीम आक्खो ओह् क्रिकेट गे ते जियां हून तुस दिक्खो कुछ मुड़ें गी अपर्च्यूनिटियां बी थ्होंदियां स्कूला जंदियां इक्क इक्क टीमां ते जेह्दे बच्चे जो कुछ बच्चे दे अंदर टैलेंट होंदा क्रिकेट गी लेइयै जेह्ड़ा जज्बा होंदा ओह्बी दस्सी सकदे फिर ओह् अगर अच्छा प्लेयर होऐ ते ओह् नेशनल बी जंदा ते फिर ओह् कॉलेज आइयै कॉलेज़ बी क्रिकेट पार्टीस्पेट करी सकदा ते इ'यै कि जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू बिच मेजर स्पोर्टस इवेंट ऐ मेरे ख्याल बिच ते ओह् क्रिकेट गे मेरे निं तुसें गी बी पता होना लोक बैडमिंटन बी खेल्लदे टेनिस बी खेल्लदे होर बी चीज़ां होंदियां ओह् बड़ा किश खेल्लदे लेकिन पर जादातर लोक जेह्ड़ा बच्चें गी मतलब मुड़ें गी क्रिकेट गै खेल्लना पसंद करदे न ते इस्सै गल्ला जेह्ड़ा अट्रेक्टिव ते फैन फालोइंग इवेंट ऐ मेरे मेरा आक्खना ते ओह् क्रिकेट गै ऐ ते